میرا ایک کام تھا جو کہ وہ کام مرے ایک دوست سے ہی ہوسکتا تھا لیکن کسی بات پر ہماری ان بن ہوگئی تھی بٹ وہ کام کرنا بھی میرے لیے بہت ضروری تھا پھر میں نے اس سے کسی طرح ملاقات کی اس سے خیر خیریت لیا اور اس سے بڑی ندامت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ میں نے اسکو منایا وہ مان گیا اور وہ میرا کام کردیا